साढ़े रियासी डिस्टिक बिच आ जेह्ड़ियां बड़ी हारियां जेहकियां साढ़े इतहासिक जेह्ड़े चीजां बनी दियां जि'यां साढ़ै इत्थै भीम गढ़ किला ते भीम गढ़ किला होई गेआ सु'ल्ला पार्क ऐ साढ़ै इत्थै जेह्ड़ा हरि मैह्ल ऐ ते होर बी बागे बाहू ऐ ते जेह्ड़ी साढ़ी बागे बाहू न ते और जेह्ड़े साढ़े सु'ल्ला पार्क ऐ ते उत्थै इक पार्क ऐ स्विमिंग पूल ऐ ओह्दे च मछलियां रक्खी दियां न ते सु'ल्ला पार्क दे कन्नै कन्नै गै इक चन्हां दरेआ दी ओह् ऐ नदी ऐ इक नाला ऐ ओह् ते कन्नै उत्थै बड़ी हारे बड़ा जादा साफ सफाई दी बड़ा उत्थै सुख सुविधा ऐ ते होर साढ़ा जेह्ड़ा भीम गढ़ किला इत्थै भीम गढ़ किला अंदरां अंदर बड़ी साफ सफाई ऐ ओह्दे च ते ओह्दे उप्परा इक किला ते किले उप्पर अगर अंदर जाना होऐ तां उत्थुआं बड़ा शैल नजारा लभदा ऐ बड़ा शैल जगह् ऐ ओह् ते जित्थै अस अक्सर जन्ने होन्ने आं दिक्खने ई साढ़े इतिहास दी समझने जां उत्थै इतिहास दे बारै गी जेह्ड़ी साढ़ी सोच ऐ ओह् जां जेह्ड़ा असें पढ़े दा ऐ ओह् ओह् उसी ओह्दा इक इक अनुभव होंदा उत्थै इक थोह्ड़ा अच्छा जेहा म्हौल थ्होंदा असेंई ते होर जेह्ड़ा साढ़ा भीम गढ़ किला जेह्ड़ा तो राजा बाहू लोचन ने मतलब बनाए दा हा बाहू भीम गढ़ा किला जेह्ड़ा ते ओह्दे बाद जेह्ड़े साढ़ै इत्थै और बी जेह्ड़े साढ़ा अते स्याढ़ बाबा जेह्ड़ा साढ़ा ते साढ़ै स्याढ़ बाबे जेह्ड़ा उत्थै मिं बड़ी शैल जगह् ऐ उत्थै मंदर बने दे न उत्थै ते ओहद साइड उप्पर इक नाला जेह्ड़ा झरना जेहा ऐ उत्थै पानी दा साफ पानी दा झरना ऐ ओह् कन्नै गै ख'ल्लें जेहड़ा इक नाला बगदा उत्थै ते ओह् बी बड़ी शैल जगह् ऐ ते ओह् इक धार्मिक जगह् ऐ ते जेह्ड़ियां ओह् साढ़ी साढ़े इतिहास दियां जेहड़ियां न चीजां न साढ़े इतिहास दियां उ'नें सांभियै रक्खी दियां न ते होर बी जेह्ड़े साढ़े बाबा जित्तो ऐ जेह्ड़ा ते उत्थै बी साढ़ै बाबा जित्तो जेह्ड़े जगह् ऐ उत्थै बी पानी दियां जेह्ड़ियां बाबा जित्तो दी भगती दी बजह् कन्नै उत्थै पानी निकलदा ऐ कोरज पानी दी कोरज ऐ उत्थै ते पंज सत्त नाले न उत्थै पानियै दे उत्थै बी बड़ी हारी जेहड़ी यात्रा औंदी ऐ बाह्रै दे लोक औंदे न दिक्खने आस्तै अदे ओह् बी इक साढ़ी इतिहसक जगह् गै ऐ ओह्ते जित्थै पानी होंदे उत्थै हर बारी झिड़ी दा मेला लगदा ते होर बी झिड़ी दे मेले लगदे न उत्थै ते साढ़ै पानी दे बी इक मेला लगदा ओह् चना दरेआ दे कन्नै इक जगह् ऐ बड़ी हारी खु'ल्ली जेही ग्राऊंड ऐ खु'ल्ला जेहा खेत्तर ऐ ते उत्थै जेेह्ड़ा झिड़ी इत्थै मेला लगदा इक ते उत्थै बी बड़े हारे लोक जेह्ड़े न ओह् जंदे न मतलब उत्थूं दा चनां दरेआ दा आनंद लैंदे न ते होर बी जेह्ड़ी साढ़ी हरि सिंह पैलेस ऐ ओह् उत्थै बी लोक जंदे न टूर आस्तै लोक बड़े हारे बाहू फार्ट जेह्ड़ा ते ते बाहू फोर्ट बिच बी लोक जंदे न उत्थै ते बड़ी शैल जगह् न आं उत्थै मछलियां न इक मछलियें दा ओह् रक्खे दा होर बी बड़े हारे जेह्ड़े कामन बड़े हारे जेह्ड़े जगह् न जित्थै जिं'दे बाारे च अस शायद जानदे बी निं होने पर ओह् साढ़े रियासी डिस्टिक पाई जंदियां न